खेल एक स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है क्योंकि खेल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो व्यक्ति किसी प्रकार का एक्सरसाइज या योगा नहीं करते और खेल खेलते हैं फ़िर भी वह स्वस्थ रहते हैं क्योंकि खेल खेलने से कई प्रकार के योगा आसन या एक्सरसाइज बिना किए ही हो जाती है खेल खेलने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां है जो हमारे शरीर को नहीं लगती इसके अलावा खेल खेलने से हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी बना रहता है जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते और जल्दी थकते भी नहीं हैं खेल का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आप आराम से खेल भी खेल सकते हैं और इसके लिए आपको कोई दूसरा योगा और एक्सरसाइज भी नहीं करना होगा